जय झूलेलाल मां कहिड़ी जॻह ते हिक दोस्त जे घरु वेठो हुयुमि त उन मूंखे हिकिड़ी किताब ॾिनी उन जो नालो हुयो परिवार जो महत्व अने शुरूअ में त मां न न कई मूंखे टाइम कान्हे मां न पढ़ी सघंदुमि उन ॾाढी उन चईं जोर भरियईं की पढ़ंदे त हिन सां तोखे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलंदो उनखां पोइ मां उहा किताब पढ़णु चालू कई ऐं उन सां मूंखे अहिड़ियूं अहिड़ियूं कहानियूं अहिड़ियूं अहिड़ियूं सुठियूं नॉलेज मिलियूं जंहिंसां गॾु मूंखे ॾाढो कुझु मतिलबु सिखण लाइ मिलियो उन परिवार जे में अहिड़ो लिखियलु हुयो की परिवार में कीअं गॾु रहणु खपे कीअं वॾनि जी सेवा करणु खपे कीअं वॾनि सां हलणु खपे ऐं कीअं संकट सां गुजा संकट्स में स्थिति परिस्थितीअ में कीअं इंसान खे हलणु खपे उन मां ॾाढो कुझु सिखणु मिलियो जीवन में परिवर्तन मूंखे तॾहिं आहियो उनखां पोइ मूंखे लॻो की न की इहे ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं किताब पढ़ण सां पाण खे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे ऐं जीवन में ॾाढा कुझु अनुभव मिलंदा आहिनि जेके असांजे वॾनि ऐं उन्हनि जूं किताबूं जेके आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु पढ़णु खपे उन सां ॾाढियूं अनुभूतियूं मिलदियूं आहिनि उन किताब जे पढ़ण सां मूंखे अहिड़ी अहिड़ो कुझु नुस्ख़ो मिलियो जे मां पंहिंजे परिवार सां गॾु हली हली सघियुमि उन्हनि सां निभाए सघियुमि ऐं रही सघियुमि उन सां मूंखे ॾाढी कुझु एॾी एॾियूं जानकारियूं अहिड़ियूं अहिड़ियूं कहानियूं लिखियलु हुयूं की परिवार में अगरि कुझु थी थो वञे त हुनखे कीअं निभाइणु खपे ऐं कीअं हलणु खपे हुन किताब सां मूंखे ॾाढो कुझु नॉलेज मिली ॾाढी कुझु ज्ञान मिलियो ॾाढी जानकारी मिली त हुन मां हुन दोस्त जो ॾाढो शुक्रगुज़ारु आहियां जो की मूंखे हुन हिन किताब पढ़ण लाइ ॾिनी उनजो ख़ूब ख़ूब मूंखे धन्यवाद आहे जय झूलेलाल